मेरा नाम रोहित कुमार ऐ में जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर दे उधमुपर जि'ले दे तिरछी ग्रां च रौह्ने आह्ला हां रौह्ने आह्लांं मेरे पिता हुंदा नांऽ बोधराज ऐ ते मेरी माता हुंदा नांऽ सुषमा देवी ऐ ते अस साढ़े घर बूह्टे लाने दा बड़ा गै शौक रुक्ख बूह्टे लाने दा बड़ा गै शौक ऐ अस रुक्ख बूह्टे लाने च रुक्ख बूह्टे लाने च साढे साढे पूर्वजें थमां गै असें गी एह्दे बारे च दस्से दा ऐ असें साढ़े पूर्वज गै पूर्वजें बड़े गै बूह्टे लाए दे ते लाए दे न ते साढ़े साढ़े पूर्वजें बड़े गै बूह्टे लाए दे न ते मेरे में अपने पिता कोला एह् बूह्टे लाने दी प्रेरणा थ्होई ते मैं अपने पिता कोला बूह्टे लाने दी प्रेरना थ्होई ते फ्ही मेरे दादा दादा होरें बी बड़े बूह्टे लाए दे न ते दादा होरें बड़े बूह्टे लाए दे न ते उनें गी उं'दी दी पालना कीती दी ऐ उ'दे च पालना करने दी गल्ल इस गल्लै आक्खी में की जे बूह्टे गी बचाने आस्तै ओह्दे अग्गें पिच्छें किश रक्खना पौंदा नेईं ते कोई कोई डंगर बक्करी खाई ओड़दे न ते फ्ही केईं चाल्ली दे बूह्टे लग्गे दे न साढ़े खेत्तरें च में मेरे दादा होरें केईं अपने खेत्तरें च केईं बूह्टे लाए दे न बूह्टे लाने च बूह्टे लाने आस्तै दादा होरें बड़ी गै मेह्नत कीती कीती दी ऐ बूह्टे लाने च जियां अमरूद दे बूह्टे जि'यां अमरूद दे बूह्टे साह्ड़ी दे बूह्टे अखरोट दे बूह्टे खोड़ दे बूह्टे ते केईं होर चाल्ली दे बूह्टे न ते फ्ही होर बी केईं चाल्ली दे बूह्टे न फ्ही अग्गें ज ज दादा होरें दादा होरें फ्ही में अपने डैडी हुंदे कन्नै गै उं'दे उं'दे कोला बी प्रेरना थ्होई मिगी बूह्टे लाने दी मेरे डैडी होर बी डैडी होर बी बड़े बूह्टे लाए दे न उ'नें केईं बूह्टे बजारा दा लेइयै बजारा दा लेइयै बी लाए दे न जि'यां जि'यां नीबूं ते सैं संतरा बगैरा लाए दे न

संतरा बगैरा लाए दे न ते उं'दे परा असें गी हून फल बी थ्होंदे न ते फ्ही अग्गे जि'यां जि'यां अग्गे बधदे गे ते में बी अपने अपना लक्ष्य में मी अपनी उं'दी उं'दी गल्लै दी जकीन उं'दी उं'दी लाइन पर टुरदा होई में में बी बूह्टे लाने आस्तै सोचेआ में बूह्टे लाने में बूह्टे लाने आस्तै केईं प्रकार में बी केईं प्रकार दे बूह्टे लाए में में बी अपने खेत्तरै च अमरूद दे बूह्टे लाए ते ते जिसलै जि'यां बदला जि'यां अमरूद दे बूह्टे लाए साढ़े जि'यां जि'यां जमाना बदला बदलदा जंदा ऐ ते 'उआं गै नमें नमें फल औंदे जंदे न ते में जि'यां पैह्लें ते पैह्लें ते उ'ऐ पराने अपने प्हाड़ी फल होंदे हे ते हून जिसलै ते हून जि'यां जि'यां जि'यां जि'यां साइंस ते ओह् टैक टैक्नोलाजी तरक्की करै करदियां न ते उ'आं गै बूह्टे लाने दी टैकनीक बी बदलै करदी ऐ मे साइंस दे स्हाबें कन्नै गै बूह्टे लाने आस्तै सोचेआ में हून अजकल हाईब्रिड क्वालिटी दे बड़ा फल देने आह्ले बूह्टे चलै करदे न में ओह् बी ओह् बूह्टे लाए अपनै घर लाए दे न उं'दे पर बड़ा गै फल लगदा ते अस अस अस साढ़े परोआर च सारे मिली मिलियै अस खन्ने न ते उ'आं इक बूह्टे में गल्ल सनांऽ अपनै चाचा हुंदी उ'नें इक बूह्टा लाए दा ऐ पीपल दा बूह्टा आखदे न उसी उ'नें लाए दा उ'नें बूह्टा लाए दा उं'दे दादा होरें लाए दा असें गी सनांदे न परानी क्हानी ओह् बूह्टे बड़ा बड्डा होए दा उ'न्नै घट्ट कोला घट्ट अपने पंज पंज सौ मीटर एरिया च छां दिंदा ऐ छां दिंदा ऐ इस च ओह् इक धार्मक बूह्टा होने दे कारण कारण बड़ा प्रतीक बड़ा प्रीतात्मक कविता ऐ हून उ'नें अपने हून चाचा होरें दादा दी प्ररेना कन्नै उ'नें बी इक बूह्टा लाया ते ओह्दी पा पालना करै करदे न इस चाल्ली में में अपने सारे दोस्तें गी आखना तुस बी फलै दे बूह्टे ते फलै दे बूह्टे लाने च बड़े गै माहिर ओ मेरे में अपने दोस्तें गी प्ररेणा दित्ती जे बूह्टे लाओ तुस बी बूह्टे लाओ असें बी केईं बूह्टे लाए बूह्टे लाए दे उ'नें गी उ'नें गी पालना कीती असें घरै च बड़े गै शैल बूह्टे कोई फुल्ल कोई फुल्ल बगैरा फुल्ल कोई गुलाब दा फुल्ल ते केईं फुल्ल लाए दे न असें उ'नें फुल्लें फुल्लें दी पालना असें रोज सबेरै उ'नें गी में पानी दिन्नां ते पानी दिन्ना ते पानी दिन्ना दिन्ना ऐ में रोज

अपने साल च साल दे दो बूह्टे लान्नां गै लान्नां ऐ